अखन हमसभ अहाँके मिथिलाञ्चल मे सरस्वती पूजा के आयोजन अखन आगामी दू महिना करीब पहिने शुरू भेल छलै हँ जेकि दू दिनका पूजा होइया ओहिमे बहुत बढ़िऑं सँ हमसभ पूजा करै छी आओर पूजा करबाको चाही किएकि तऽ एहिमे भगबती सरस्वती सेहो वास करै छथिन हिनकर पूजा रूपमे हिनकर पूजा कयल जाइया जाहिमे बहुत तरहक आयोजन कयल जाइ छै ओहिमे अहाँके शुरू मे तऽ तैयारी करै मे दू दिन लागि जाइ छै तकर बाद ओकरा भगबती के ओकरा प्रतिमा कऽ आनू तहन ओकरा पूजा कऽ पूरा ओरियान करू पण्डित जी केँ बजाउ हुनका सँ पूजा करबा कऽ पूरा अहाँक प्रसाद वितरण ई सभ पूरा करू तइयो सँ नहि तऽ अपना हिसाबसँ जतेक भऽ सकए तऽ अपना हिसाब सँ अहाँ सान्स्कृतिक कार्यक्रम या नहि तऽ कमसँ कम ओतबिये जे अपने भजन कीर्तन कऽ लिअ तऽ ओहो मे छै बहुत अथि भेटै छै हॅं कहल जाइ छै जे ओहि दिन कऽ पढ़बाक नहि चाही किएकि तऽ ओहि दिन अहाँके भगबती अबै छथिन आ स्वर कऽ देवी छथिन तऽ अहाँके जे छै से ओहि दिन अहाँके पढ़ल सेहो नहि जाइ छै तऽ अहाँके कमसँ कम ओकर प्रात भेने इहो छै जे अहाँके पढ़बाक चाहबे करि किएकि तऽ शिक्षण शिक्षा के देवी छथिन अहाँके फेरसँ ओ नया रिव्यू हेबाक चाही जे अहाँके की सभ पढ़ने छी नहि पढ़ने छी एकरा सभके पढ़बाक चाही हॅं ओकर बाद भसान होइ छै आओर बहुत छै एहन जे पूजा पाठ होइ छै मतलब जेनाकि अखन अपना सभके पाबनि तिवहार मे अखन मिथिला मे होली सेहो आयल छलै हँ होली मे हमसभ अहाँके सभ परिबार रहै छियै एकदम सँ बगल अगल के सभ आयल मिलल जुलल परिबार केँ सङ्ग होली मनेलहुॅं सभके कोइ एहन सर सम्बन्धिक भेलथि जे एलथि घर पर आओर मतलब जेनाकि कोइ आबि गेलथि ममे आबि गेलथि तऽ सभ सङ्गे होली खेलब हो जाइ छै या हमही सभ चलि गेलहुॅं ममा गाम दिस तऽ उम्हर भऽ गेलै पूजा भऽ जाइ छै मतलब होली खेला कऽ